اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ اگر ہم ریاستی تعمیراتی کام کو دیکھیں تو لگتا کہ ہمارے مالیاتی شعبے کے اندر پیسے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیوں کیوں کہ سرکار نے حالیہ برسوں کے اندر جو سڑکوں کا ایک جال بچھایا ہے وہ قابل دید ہے دوسری طرف جو غریب لوگوں کو راشن مل رہا ہے وہ بھی ایک قابل دید ہے اور غریب لوگوں کے مکان بنے ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک چیز ابھی یہ ہمارے یہاں جی ٹونٹی سمٹ ہوئی تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے مالیاتی شعبے کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف نظر گھماتے ہیں نو جوان طبقہ آئے دن بےروزگار ہوتا جا رہا ہے نوکری ملنے کو تیار نہیں ہے اور ویکنسیز بہت زیادہ خالی پڑی ہوئی ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو مالیاتی شعبہ ہے وہ تنزلی کی طرف ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کنفرم یہ بتانا کہ ہماری مالیاتی شعبے کے اندر مال اضافہ ہوا ہے یا پھر اس کے اندر کٹوتی ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں ہیں